औ औ गांबेसे नांगौमोनथाय गांसेआवहाय एइटि लायो औ टुइन्टि पारसेन्ट अफार होदों टुइन्टि पारसेन्ट अफार होदोंमोन इंलिसबो नांगौमोन नामा अ जागोन दे इंलिसआ सिक्सटि

औ दङ' दे एसे रोजाया फरटि लायो थार्टिनि दङो औ दंमोन नांगौमोन नामा बेखौबो जिके खौबो अ लांनो हागोन दे जिकेआ थार्टि लायो औ औ इंलिसआ अ क्लास टेननिखौबो लांनो हागोन औ क्लास टेननिखौ गांबेसे नांगौमोन बा अ लांनो हागोन दे दङ औ नटसबो मडेलबो सब दंजोबो लांनो हागोन दे अफार एसे एसे दङो दे औ गासिखौबो लांनो हागोन औ औ औ दे दे